हेलो हँ हम नेपालसँ बोलैत छियै तऽ आ जाउ अहाँके तऽ पहिले बोर्डर पार करऽके पड़तै परेशानी तऽ होतै कैम्पमे एस एस बी रहैत छै बॉर्डर सीमा सुरक्षा बल रहैत छै उन्ने नेपाली प्रहरी रहैत छै अहाँ अपन परिचय पता आधार कार्ड ले लेम नागरिकता ले लेम तबे ने जाइ देतै पूछताछ करत अच्छा मधुबनीसँ आएल छियै अहाँ जे मधुबनी से जे आएल छियै तऽ बहुत कार्ज व्यवस्था करैके पड़तै अहाँ परिचय पत्र ले लेम आएम फिर फोन करम हम सीमा सुरक्षा बल रहतै अहाँकेँ चेक करत कि नहि अहाँ कहाँके नागरिक छी तब अहाँकेँ बोर्डर पार करैके पड़तै इहे सभ दिक्कत हेतै

महात्मा गाँधी जे स्वतन्त्रता जे सङ्ग्राम लड़लखिन हुनकरे बारेमे ने पुछैत छियै बड हुनकर स्वतन्त्रता सङ्ग्राममे बड अच्छा भूमिका रहलथिन आ नमक आन्दोलन सत्याग्रह चलेलथिन जेल भरऽ आन्दोलन चलेलथिन सभमेके प्रति हँ तऽ मिथिला मिथिला राज्यमे मान लीजिए जे भले हम देश बँट गेल हय लेकिन धर्म मिथिला ओहे हय जे राजा जनक मिथि मिथि रहलथिन हुनकरे नाम पर मिथिला राज्य पड़लै तऽ ओहिके लेल कि राजा जनक द्वारा बसाएल गेल छलै हमसभ हमसभकेँ मिथिला जे हय पटना तक रहलथिन हँ मिथिला राज्य लेकिन अङ्ग्रेज अङ्ग्रेजके समय सभ छिन्न भिन्न हो गेलै तऽ हमसभ सिमटि गेलियै एगो सीमाङ्कन रेखा बोर्डर बना देल गेल हय ताहिके लेल देश अजाद भेलै भले हमसभके देश बँट गेलै लेकिन मिथिला भाषा मिथिला सन्स्कृति सभ एक ही हय मिथिला अपन राज्य जे बनतै अहाँके किछु नेता सभ जे हय किछुके नहि बने देबै ले चाहैत छै अपना शासन कऽ लेल व्यवस्थाके लेल ओ अपना राज्य करैके लेल तरह तरहके ओ विचार अपना रहल छै एहिके लेल उसको ओहिके लेल हमसभकेँ काम व्यवस्था करैके पड़तै

हँ दर्शनीय स्थानमे